डांस प्रतियोगिता डांस प्रतियोगिता अभी तक तो ऐसी कोई डांस प्रतियोगिता नहीं हुई जिसमें मैंने भाग लिया हो लेकिन अभी कुछ समय पहले की बात है मेरे बड़े भैया की शादी थी अब शादी में पूरे रिश्तेदार आए थे बुआ मौसी चाचा चाची सभी अब उनके बच्चे मेरे बराबर के थे मतलब अट्ठारह उन्नीस साल बीस साल के तो वो सभी लोग वो बच्चों में डांस करने लग गए कोई फोर्स किया अब अगले के भाई डांस कर लो आ जाओ हमारे साथ लेकिन मैं क्या कर सकता था मुझे डांस तो आता नहीं था लेकिन उत्तेजना बहुत होती थी कि काश मैं भी डांस करता उत्तेजना के चक्कर में एक बार मैं चला गया लेकिन डांस तो आता नहीं था तो लोग हँसने लग गए हम मैं फिर थोड़े समय बाद मैंने मेरा एक दोस्त है फिर मैंने उसको बताया मैंने कहा अभिषेक भाई मुझे डांस सिखना है तो अभिषेक भाई ने बोला बोले तुम एक काम करो अखिलेश भाई तुम जाओ और डांस क्लासेस जॉइन कर लो डांस क्लासेस जॉइन करने गया मैं सेंटर पे सर से बात की मैंने सर मुझे डांस क्लासेस जॉइन करना है सर ने बोले अभी भी क्या कर रहे हो मैंने कहा सर मैं बी एस सी कॉलेज कॉलेज कर रहा हूँ बी एस सी का स्टूडेंट हूँ तो सर ने बोला बोले ठीक है तुम कल से आ जाना चार बजे से मैं दूसरे दिन गया वहाँ पर जैसे गया वहाँ पर मुझे एकदम से अटपटा लगा मुझे जो लगा कि यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे आते हैं लेकिन यहाँ पर जितने बच्चे आते हैं सबको आता होगा डांस लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता बहुत अफसोस हुआ मेरे को फिर वो एकदम से ऐसा हुआ लगा कि आए आते तो सभी है लेकिन सभी तो सीखने आते हैं मैं भी तो सीखने आया हूँ अब में जैसा हूँ वैसे वो भी होंगे लेकिन मैं अंदर जाता हूँ तो वहाँ पर फिर बच्चे डांस कर रहे होते हैं तो सभी लोग पहली बार जाता हूँ बढ़िया बातचीत करते हैं ऐसे अब उसके बाद हम दोनों जा हम सब जाते हैं डांस करने अब मुझको तो डांस आता नहीं तो मैं उनको देख देख के थोड़ी प स्टेप बाई स्टेप सीखने लगता हूँ एक दो बार मतलब लोग हँसते भी थे मेरे ऊपर बच्चों बाकी स्टूडेंट मेरे ऊपर हँसते भी थे लेकिन मैंने उनकी ध्यान नहीं देते हुए मैंने थोड़ा सा कौन मतलब कन्वर्ट किया बाकी उसको बाद में धीरे धीरे धीरे धीरे करके मैं थोड़ा सा स्टेप बाई स्टेप सीख गया उसके बाद में कुछ समय बाद मैं गया मेरे मौसा के लड़के की शादी में तो वहाँ पर क्या हुआ वहाँ पे मैं थोड़ा सीख तो डांस तो सीख गया था लेकिन वहाँ पर मतलब जिस जो लोग हँस रहे थे उन्होंने मुझे बोला वो लोग हँस रहे थे उस समय शादी में भी वो लोग मेरे भाई के शादी में वो लोग बोल रहे थे बोले भाई आ जा डांस कर ले डांस कर ले अब मैंने उनको बोला अरे भाई डांस तो मैं कल लूँगा लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा मुझको आता नहीं ऐसा मेरा थोड़ा हँसी मज़ाक उड़ाऊँगा तो मैं चलेगा उनका अब सब देख के दंग रह गए सभी बोलते भाई तूने कहाँ से सीखा मैंने उसको बोला भाई किसी का हँसते नहीं अच्छा तुमने उस समय हँसाया जिससे मैं सीखा हूँ मैंने उसके बाद कोचिंग जॉइन कर ली थी इसलिए सबको मुझे डांस क्लासेस जॉइन करो बहुत आनंद आता लोगों के बीच में अपनी थोड़ी इज़्ज़त बढ़ जाती है और मतलब फ़ालतू लोग अपने ऊपर हँसते नहीं हैं